जॾहिं मां कोई किताबु पढ़ंदो आहियां तॾहिं मां कोई लक्ष्य जे हिसाब सां न पढंदो न पढ़ी करे धारा प्रवाह जे हिसाब सां पढ़ंदो आहियां ऐं जेतिरो मुखे हुन में इंट्रस्ट ईंदो आहे मां होतिरी देर ताईं पढ़ंदो आहियां कोई समय या टाइम जे ई ल लक्ष्य ते ई रखी करे मां किताबु न पढ़ंदो आहियां